हेलो

बोलिए प्रणाम क्या है बोलिए ओ फूल लेना था तो फूल लेना है तो ठीक है कौन फूल लीजिएगा अच्छा तो ठीक है ले लीजिएगा आइएगा अगल बगल में है गेंदा का फूल भी है रेट जैसा मार्केट चलेगा वैसा चलेगा कितना लीजिए गा कितना आवश्यकता होगा उसके अनुसार ना दाम किया जाएगा अच्छा रेट चलेगा तो हो जाएगा ऐसा क्या बात है मान लीजिए बहुत जिससे कम लीजिएगा हम लोग बेचने में अगर ज़्यादा सप्लाई होगा तो कम भी कर देंगे एक रुपैया अगर कम लीजिएगा तो अपना कम लगेगा जेसे ज़्यादा अगर उस मान लीजिए सामान लीजिएगा तो उसीमें तो मेरा भी मुनाफ़ा न होगा हाँ मिल जाएगा ले लीजिएगा आइएगा है अगल बगल में लीजिएगा तो हाँ हाँ गुलाब का भी फूल मिल जाएगा

हर फूल मिल जाएगा जो जितना आवश्यकता होगा ले लीजिएगा गुलाब और गेंदा तो अभी शादी ब्याह में तो ज़्यादा क्या हाँ आइएगा तब ना आइएगा तो अपना बात तो हो जाएगा अपना सामान देख लीजिएगा हम अपना दे देंगे तो कब आ रहे हैं रेट रेट अभी कैसे चलिएगा आप ही के आप लीजिएगा तो उसी में उन्नीस बीस हो जाएगा आप देखिए मार्केट में मान लीजिए ज़्यादा दाम में भी बिकता है कोई है जो अपना कम में भी दे देता है तो अपना अपना हिसाब से लोग बेचता है तो आ जाइए तो